जयपुर ज़िले की कुछ स्थानीय कहानियों की बात करें तो सबसे पहले जयपुर ज़िले की जो एक जयपुर की स्थापना हुई थी वो सत्रह सौ अट्ठाईस में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी जयपुर अपने भवन निर्माण और परंपरा संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है जयपुर एक ऐसा शहर है जिसे वास्तु शास्त्र और शिल्प शास्त्र के नियमों के अनुसार ही प्लान किया गया है अगर हम बात करें पिंक सिटी नाम क्यों पड़ा जयपुर का तो वेल्स के राजकुमार का स्वागत करने के लिए जयपुर पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था तब से ही जयपुर को पिंक सिटी नाम दिया गया और आज भी पूरे जयपुर जो पुराना जयपुर है वो आज भी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और आज भी वहाँ उसका रंग गुलाबी ही है